असांजे सूरत में टे रिटेल मार्केट आहिनि कपिड़नि लाइ हिकु आहे रामनगर हिकु आहे चोटापुल ऐं हिकु आहे प्राइम अगरि होलसेल में खपे त असां लिया हेॾो वॾो सूरत टेक्सटाइल मार्केट उन खां पोइ अगरि असांखे भाॼियूं खपनि त हो रामनगर ऐं पालनपुर पाटियार ते रिटेल में मिली वेंदियूं आहिनि ऐं बल्क में खपे जेके दरॿार में भंडारो आहे त असांखे मिलंदियूं आहिनि सरदार मार्केट में ऐं नॉर्मल रोटी करिणी आहे त उन जी त रामनगर खां ई वठी ईंदा आहियूं हुन जे अलावा अगरि नॉर्मली कपिड़ा पाइणा आहिनि त असांखे रामनगर चोटापुल जो हितां मिली वेंदो आहे पर असांखे शादियूं थी अचनि ॾे वठि करिणो आहे हेवी कपिड़ा खपनि त असां वञी सघंदा आहियूं टेक्सटाइल मार्केट उन जे अंदरि होलसेलर आहिनि न त सुठे अघ में कोई बि मेनुफेक्चरर्स बि हूंदा आहिनि त सुठे अघ में बल्क में वठी ॾे वठि जो बि कमु थी वेंदो आहे ऐं अगरि गुल डेकॉरेशन इहे सभिनि जा समान खपनि त स्टेशन जे पासे में गुल वारो होलसेल वारो हूंदा आहिनि ऐं रिटेल वारा त मां इन्हनि टिन्हनि मार्केटनि में आहिनि डेकॉरेशन वारो रामनगर ऐं प्राइम में आहे ऐं होलसेल उन जी चोटापुल में आहे त इएं करे सभु होलसेल ऐं रिटेलर मिली वेंदा आहिनि असांखे हुन जे अलावा असांखे होलसेलर जो जेको प्राइज़ हूंदो आहे न उहो सस्तो मिलंदो आहे छोकी असां बल्क में था वठूं ऐं रिटेलर में घटि शयूं था वठूं त हुन जो अघु उन जे हिसाबु सां वधीक अघु लॻंदो आहे पर जॾहिं असां ऑनलाइन में साॻी शइ घटि वठूं त असांखे घटि पैसनि में थी पए ईअं छो उन जो कारणु छा आहे की न मेनुफेक्चरर जी सॼी जेकी स्केल हूंदी आहे उहा असां सम्झूं था मेनुफेक्चरर आहे उहो ॾींदो आहे डिस्टीब्यूटर खे डिस्टीब्यूटर आहे न होलसेलरनि खे ॾींदो आहे होलसेलर वरी एजंट या कमीशन एजंट खे ॾींदो आहे ऐं उहो वञी करे ॾींदो आहे मेन रिटेलर खे त हेॾी वॾी चेन खां पोइ हुन रिटेलर ॾे ईंदो आहे त हर कोई पंहिंजो थोरो थोरो मार्जिन लॻाईंदो आहे त रिटेलर वटि थोरो महांगो थी वेंदो आहे ऐं रही ॻाल्हि इनफ्लेशन जी महामारीअ जी त हो बि ॾींहुं ॿ ॾींहुं वधे थो जीअं की हाणे सत टका थो हले त हुन जे करे बि धीरे धीरे अघु वधंदा वेंदा आहिनि त उहो बि हुन जे मथां इफैक्ट कंदो आहे की उन जो अघु वधी वेंदो आहे जॾहिं ऑनलाइन छा आहे न की डाएरेक्ट मेनुफेक्चरर वारे वटां असां वठी सघंदा आहियूं त अघु कॾहिं कॾहिं कोई कोई शइ में जामु सुठो मिली वेंदो आहे पर सभु शयुनि में न मिलंदो आहे जेकी भाॼियूं इहे सभु रहियूं ऐं थोरी बि ॿी शयूं आहिनि त उहो आहे न असांखे पाण वञी करे बि असां मार्केट में वठी था सघूं ऐं ॾिठो वञे त उन्हनि दुकानदारनि जो बि केॾो नुक़सानु आहे की भाॼियुनि वारा बि वेचारा ऐं गुल वारा त उहो रखंदा हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं खां वधीक त भाॼी बि न रखी सघंदा गुल न रखी सघंदा त हू वेचारा फिटी करे छॾींदा त कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे न की असांखे न मार्केट में बि निकिरणु खपे ऐं थोरो वठणु खपे भाॼियूं वठणु खपे त छा असांखे सम्झ पवंदी आहे की भिंडी अ भिंडी पकी आहे की न भूंड टुटे थी टमाटा कड़क आहिनि उहो असांखे ॾिसी करे ई ख़बरु पवंदी की भाॼी सुठी आहे की न आहे ऐं हिन जे अलावा कपिड़ो बि कहिड़ी क्वालिटी आहे कीअं साइज़ आहे उहो ॾिसी करे ख़बरु पवंदी आहे पर बुज़ुर्गनि लाइ जामु सुठो आहे अगरि ऑनलाइन शयूं मिली थी वञनि त डाएरेक्ट हू ऑडरु कंदा हुननि जे लाइ वेठे वेठे कमु थी वेंदो अ युवा पीढ़ी खे थोरो निकिरणु खपे सम्झां थी मां सभु जॉब कंदा आहिनि इहे कंदा आहिनि आरतवारु ॾींहुं मम्मी पप्पा सां टाइम बि स्पेंड थी वेंदो मार्केट जो मार्केट बि घुमणु थी वेंदो तीअं ई ऑनलाइन जा फ़ाइदा ऐं नुक़सान ॿई आहिनि तव्हांजे मथां तव्हां कीअं इस्तेमालु था कयो